नमस्कार सर पंकज शर्मा बात कर रहा हूँ स्वास्तिक स्वास्तिक बिल्डर से जबलपुर से सर आप प्लॉट ढूंढ रहे हैं शायद रहेने के लिए या मकान बनाने के लिए कमर्शियल यूज़ के लिए तो मेरे पास एक अच्छी लोकेशन है अगर आप चाहें तो एक बार विज़िट कर सकते हैं और आपके रेट में ही मिल जाएगी आप जी आप कितने तक का चाह रहे हैं वैसे आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है पन्द्रह लाख तक का हाँ तो सर मेरे पास एक अच्छी ज़मीन है मतलब अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं आपके बजट में ही है उसमें रजिश्टी हम करा कर देंगे आपको तो अगर आप चाहें एक बार विज़िट करना चाहें तो आकर एक बार विज़िट भी कर लें और कालोनी अच्छी है डेवलपमेंट अच्छा है चारों तरफ़ रोडें बन चुकी हैं लाइटिंग की व्यवस्था भी कर दी है सिवरेज और सारी चीज़ें कम्प्लीट हैं तो अगर आप चाहें और पूर्वमुखी ज़मीन है और अगर आप चाहें तो आकर देख सकते हैं पन्द्रह बाए पचास पन्द्रह बाए पचास है सर तो आपके पास जब भी समय हो सर तो आप मेरा नंबर नोट कर लें और आपका भी समय बता दें आने से पहले तो मैं आपको साइट पर मिल जाऊँगा और एक बार आप चाहें तो विज़िट ज़रूर करें मैं चाहूँ भले लें ना लें लेकिन एक बार चाहें तो एक बार विज़िट कर लें बस यह चाहता हूँ

हाँ जी सर वह ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप भी फ्री रहेंगे तो मैं ढंग से दिखा पाऊँगा और अगर उसके अलावा भी मेरे पास कुछ अदर साइट्स भी होंगी तो वह भी मैं आपको दिखा दूँगा कभी आपको समझ में आती हों उससे बड़ी या उससे छोटी या उससे अच्छी कोई अगर चीज़ मिलती है तो आप एक बार चाहें तो आकर विज़िट करें अच्छे से तो आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा आप आएँगे एक बार है ना चलिए ठीक है सर फिर मैं आपके कॉल का वेट करूँगा आप कॉल या मैसेज कर दीजिएगा मुझे तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ बिल्कुल है ना चलिए ठीक सर ठीक सर थैंक यू सर समय देने के लिए धन्यवाद